ہم اپنے گھر میں ایل پی جی سیلینڈر كا جو استعمال كرتے ہیں اس كا بہت زیادتی حفاظتی خیال ركھتے ہیں جیسے كہ جب ہم گیس كو چالو كرتے ہیں تو اس وقت بچوں كو اس كے آس پاس بھی بھٹكنے نہیں دیتے ہیں خاص طور سے بچوں سے ہی الگ ركھتے ہیں اور بڑوں سے بھی جب ہم گیس كو چالو كرتے ہیں تو لائٹر كا استعمال كرتے ہیں تا كہ اس میں ہلكی سی چنگاری میں گیس پكڑ لیتی ہے نہ كہ ماچس كا جس سے كہ جیسے آگ لگ جائے تو اس كے لیے ہم بہت ہی خیال ركھتے ہوئے جب گیس چالو كرتے ہیں تو اس كے بعد جب گیس چالو ہو جاتا ہے تو ہم اس كو پھر بند كرتے كہ جب بند كرتے ہیں تو پورا بالكل گھما دیتے ہیں اور اس كے حفاظتی كے لیے ایک وہاں پہ ہم بڑا سا كپڑا ركھتے ہیں تا كہ بائی دفعہ وے اگر كہیں سے بھی ہلكا سی بھی ہلكی سی بھی چوک ہو جائے تو تو اس كو بالكل كپڑے میں چاروں بغل لپیٹ كے فوراً اس كو جو ہے پلٹ دیں تو آگ جو ہو وہ فوراً وہی كے وہی دب جائے لیكن ہم خاص خیال ركھتے ہیں اس كے لیے ہمیشہ ہم اپنے جب گیس كو نئے نئی گیس ہم لیتے ہیں تو اس كے ساتھ ساتھ نئی پائپ بھی لیتے ہیں جہاں پر ہمارے ایک ہزار روپئے جا ر ہے ہیں تو وہاں پر دو سو اور سہی اس كے حفاظت میں تاكہ نیا گیس نیا نیا نیا ریگولیٹر اور نیا گیس ہو تا كہ وہ بالكل ہلكا سا بھی كہیں چوک نہ ہو اس لیے كہ ہلكی سی چوک تو سمجھ رہے ہیں كہ ہو جائے